प्रोडक्ट होम टूल ही खरीदा था और मैंने एक बड़ी सी टेबल मंगाई थी और टेबल मंगाई थी तो मैंने वो मुझे टेबल सात दिनों के अंदर नहीं मिली थी उन्होंने जबकि उन्होंने बोला था कि वो

जिससे मुझे अच्छा नहीं लगा कि मुझे इस तरीके का ऑर्डर नहीं करना चाहिए था या फिर मुझे आस पड़ोस से ही वो टेबल ले लेनी चाहिए थी